आंनि मुङा मधुराम बसुमतारि गामि सिथारफारा दिस्थ्रिक क'क्राझार जोंनि गामि ओनसोलाव बा बे जोंनि ओनसोलाव खेला दुलानि थाखाय

गोनांथार मानो होनोबा गामियारिनि गथ' गथाय फरायसा फरायसुलिफोर गोबां गेलेमु आयदायाव दं गेलेनायखौ मोजां मोनो बेबायदिनो गेलेनाय आयदायाव दङ हौवासाफोरनि बिथोराव जेर'खम जोलुर बादायनाय जोलुर सोलोंनाय बेबायदिनो क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय गोबां दं हौवासा हिनजावसाफोर गेलेयो बिदिनो सिगां गोदो आंबो सेंग्रा समाव गोबां गेलेबोदोंमोन आंबो मोजां मोनोमोन खेला दुलाखौ गेलेनो आंबो गोबां मानि बल गेलेबोदों दा बिनि थाखायनो आङो खेलाखौ मोजां मोनो आरो खेला दुला गैयाबा गामिया मोजां जाया मानो होनोबा मावनाय समाव मावनांगौ फरायनाय समाव फरायनांगौ गेलेनाय समाव गेलेनांगौ दा बेनि थाखायनो गथ' गथायखौ गेलेनो थाखाय बा मोजां गेलेग्रा जायो बेनि थाखाय आं गोबां गथ'फोरखौ थुलुंगा होयो आरो गोबाङैनो जोंनि जायगायाव बेबायदिनो ट्रफि खेला जाबाय थायो जोङो एखे राहेयै बोसोरथाम जोङो थारंगुरि बे गेलेग्रा फोथारावनो मुंदांखा बर'नि सिगां क'क्राझार जिल्लायाव आसाम सरकारजों सायख' जानाय रिफारि रुंसारि जतिन इसलारिनि ट्रफिखौ जोङो बेवहायनो खुंबाय थायो देग्लायबो खुंबावगोन मोनो होनोबो खेला दुला बा जोलुर बादायाब्ला गेलेनो रोङाब्ला गथ'फ्रा मानि दुरबलथा जायो दा बेनि थाखायनो खेला गेलेनायखौ मोजां मोनो आङो दा जेसेबां मानि हिनजावसायानो जा बा हौवासायानो जा खेला बादायलायनाय बा खेला सोलोंनाया गोनांथार होननानै आं सानो आङो दासिमबो गेलेनाय सायाव बाहागो लायो मानो होनबा थुलुंगा होयो जे हिनजावसाफोर खाबादि गेलेनाय बा बिदिनो हौवासाफोर जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय गोबां मानि आङो गथ'फोरखौ बेबायदिनो गोबां थुलुंगा होबाय थायो जाहाथे जोंनि ओन्सोलावबो गेलेनायजोंनो जाहाथे रोंगथि जानानै गोजौवाव गेलेहैनानै मोजां जायो नैबे बायदिनि थाखायनो आङो गेलेनाय आयदायाव आं गोसो होयो आरो आं मोजां मोनो गामियारि मानसिफ्रा गेलेनायाव गैयाब्ला जिउवाबो बेयो गैया जायो मानो होनोबा दुरबलथा गथ'या दुरबलथा मानसिया खेला दुलाखौ मोजां मोना बेबायदि खेला दुलायाव गेलेनानै मोजां रोखोम जालांब्लासो गथ'फ्रा देहायाबो गोगो जायो आरो रोंगथि जायो बेबायदिनो गेलेनाय फरायनायजों थायोब्ला मोजाङै नांथाबनानै थायोब्ला गथ'फ्रा गोगो जालाङो जायफोर मानि सेंग्रा जिबनाव बेफोरबायदि खेला दुलाखौ गेलेयाबा बे गथ'फ्रा मानि बिदिनो जौ फाग्ला द्राग्स फाग्ला गानजा फाग्ला जायो बेनि थाखायनो गेलेनाय हाबाया देहानि थाखाय मोजां जाहाथे बैफोर गाज्रि जिनिस जानाय सोबनायनिफ्राय गोजान जायो बेफोरबायदि खेला दुलायाव बाहागो लायाबा मानि गथ'फ्रा गाज्रि जालाङो बेनि थाखायनो आङो खेला दुलायाव गोबां गथ'फोरखौ आङो थुलंगा होयो आरो आं बाहागोबो लायो मोजां गेलेनांगौ होननानै आङो आरो जा हायो एसे एनै फोरोङोबो दा ओंखायनो आं गेलेनाय आयदायाव आं गोबां मोजां मोनो आरो बहाय मानि मोजां रोंगथि जायोबा गावनि जिबनाव गावनि जिउखौ दानो हानाय गोहोआ थायो आजिखालिनि दिनाव दानि मुगायाव खेला दुला रोङाब्ला जेबो जाया लेखाजों लोगोसे खेला दुला खेला दुला जुदि नोङो गामि लेभेलनिफ्राय नोङो स्टेट लेबेल गोजौयाव थांगोन नोङो सेन्ट्रेल लेभेल बिसिम गेलेहैनो हायोबा सरकाराबो निसय गेलेनायजों मोनसे थांना थानायनि राहाखौ होयो आङो बेनि थाखायनो दानि गथ'फोरखौ बे खेला दुलाजोंनो सोलोंनानै गावनि जिबनखौबो खांनो हायो होननानै आं सानो बेनि थाखायनो आङो गोबां गेलेनाय आयदायाव आङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होयो जे आंबो गोदो गेलेनानैनो आंबो देरबोनाय गेलेनायजोंनो आंबो बिबायदिनो दासिमबो देहाया गोख्रों मानि खेला दुला गैयाबा बियाम खालामाबा मानसिनि देहाया गोगो जाया खेला दुलाजों नोंनि बेयाम थाबायनाय बायदिसिना जोंसो मानसिनि देहाया गोगो देहा जायो आरो बेवहाय रोंगथि जायोबा सेन्ट्रेल स्टेट लेभेलसिम थांनो हायोबा नों सरकारनिफ्राय निशय थांना थानायनि साख्रिफोरबो मोनो दा गोबां मोननानै दं आंबो बेबायदिनो फिसा फिसौ गोबां गेलेबोनानै बिदिनो जोंनि लखेल खेला बा दिस्थ्रिख खेला बेफोरबायदि गेलेनानै आंबो नाम खालामबोदोंमोन ओंखायनो आं खेलाफोरखौ मोजां मोनो खेला बादायलायनायाव जुदि मानसिफ्रा जुदि बाहागो लायाब्ला बे बोरै रोंनो ओंखायनो बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो जाहाथे बयबो जोंनि ओनसोला गेलेनाय आयदायाव गामिफोरनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होलांनांगौ बेनि थाखाय आङो बयखौबो बिथांमोनखौ खावलायबाय थायो आरो आंनि गोसोयाव दासिमबो खेला होनबाथाय आङो नायनो लुबैयो आरो नायथारगोनबो आङो गोबां खेलाखौ नायबोबाय आङो मानि दासिमबो मोजां मोनो आरो जेसेबां संसाराव थागोन एसे गोबाव आङो खेला दुलाखौ बेबायदिनो हेफाजाब होगोन आरो जोंनि ओनसोलखौबो आङो खेला दुलायाव जौगाहोनो आङो नाजालांगोन एसेनोसै